جی یہاں پر اردو زبان کے بارے میں پوچھا گیا ہے اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پہ جس پر ہمیں ناز و فخر ہے مطلب ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں اردو میں ہی آپس میں بات کرتے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے رشتہ دار سارے اردو میں بات کرتے ہیں ہمیں اردو بہت اچّھی لگتی ہے بہت پسند ہے ہمیں اردو سے پیار ہے اس کی تاریخ اور اس کی ماں اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز ہی دوسرے زبان سے مل کر ہوا ہے اردو خود سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اسے ہندی سنسکرت فارسی اور عربی زبانوں نے مل کر جنم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ہم مختلف زبانوں کے الفاظ جملے اور محاورے کثرت سے مل جاتے ہیں اسی طرح عربی زبان کے قائدے اردو میں پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور فارسی زبان کی کی جو تہذیب ہے وہ اردو میں پوری طرح پائی جاتی ہے اور جہاں تک کہ بات سنسکرت کی اور ہندی کی ہے تو یہ تو گھر کی بات ہے گھر کی بات تھی مگر گھر کی تہذیب سے اردو متأثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتی ہے چنانچہ ہندی اور سنسکرت کی جو ثقافت ہمارے ہندوستان میں پورے طور پر پائی جاتی ہے وہ اردو زبان میں بہت اچّھی طرح موجود ہے اسی لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو زبان اس طرح پورے خِطّہ کے دیگران تمام زبانوں کی جو تہذیب اور ثقافت کو اپنے اندر داخل کر چکی ہے جس کے سائے میں اردو زبان پلی اور بڑھی اور پروان چڑھ کر پوری دنیا پر چھا چکی ہے اور اب تو حال یہ ہے کہ اردو خود ایک تہذیب بن چکی ہے